यूट्यूब चैनल अज्ज कल इनकर्ज कि'यां करा दा मतलब यूट्यूब दा गै में अग़्जैंपल लेई लेई टैकनालजी च जियां यूट्यूब ऐ ते यूट्यूब दा केह् होंदा कि बड़े सारे लोगां ने केह् कीते दा चैनल खोह्ले दे केइयां ने कुकिंग चैनल खोह्ले दे केइयें आनलाइन स्टडी चैनल खोह्ले दे आनलाइन पढ़ांदे बच्चें गी ओह् चैनल खोह्ले दे केईं ब्लॉगिंग करा दे ठीक ऐ ते एह्दे एहदे कन्नै केह् होआ दा कि जेह्ड़ा जेह्ड़ा वीडियोज पांदा कोई बी वीडियोस पांदा ठीक ऐ ओह्दे किन्ने ब्यूस आ दे उसी ब्यूस दे स्हाब कन्नै उसी जिन्नी ओह्दी वीडियो चलग जिन्ने जादा उसी ब्यूज आङन उन्ने जादा उसी अर्निंग होनी ठीक ऐ यूट्यूब चैनल इक सोर्स ऐ अर्निंग करने दा ते ओह्दे बाद च जियां जियां मतलब वीडियोस पांदे जंदे ते एह्दे कोला गै बड़े सारे लोग जेह्ड़े ओह् इंस्पायर होए ते उ'नें केह् कीता कि दिक्खियै जिसी में इक यूट्यूबर गी जाननी ज्यसबी राजपूत ते ओह् ओह्दा ब्लॉगिंग चैनल ऐ ओह् अपने ब्लॉगस पांदी कुड़ी ऐ ओह् कोई मेरे ख्याल बीह् पच्ची साल दी कुड़ी ऐ ओह् ते उन्नै बी इ'यां गै दिक्खेआ कि हां जी एह्दे उप्परा मतलब अर्निंग होंदी ऐ अर्निंग ऐप ऐ एह् ते मतलब यूट्यूब अर्निंग बी अस अर्निंग सोर्स बी ऐ यूट्यूब दा ते फिर इ'यां गै उन्नै वीडियोज बगैरा बनाइयां पाइयां स्टार्टिंग च ते जियां जियां उन्नै मतलब मैह्नत करना पौंदी बिना मैह्नत दे ते कुछ बी ऐनी ते मैह्नत कीती उ'नें जियां जियां मैह्नत कीती यूट्यूब चैनल उप्पर ओह्दा यूट्यूब चैनल बड़ा चलन लग्गा उयां उयां गै फिर जिसलै ओह्दे बड़े जादा सव्सक्राईवर होई गे ते लाईक्स ब्यूज उसी आन लग्गे ते ओह् उ'नें बी मतलब ओह् एह्दे कोला इंस्पायर गै होए ना अगर में बी इ'यां करगी ते मिगी बी पैहे मिलने मिगी बी अर्निंग होनी आनलाइन जेह्ड़ा ऐ मिगी बी जेह्ड़ा इनकम सोर्स बनी जाना पैह्लें ते ओह् मतलब इन्ना जादा उसी अईडिया निही लेकिन फिर हून उसी मतलब जियां जियां ओह् वीडियोस बगैरा पांदी गेई ते उसी होर जादा एह्दे मतलब नालेज़ होंदी रेही ते उन्नै केह् बोलदे हून ते बड़ा जैदा हून ते ओह् जादा फेमस होई गेदी हून ते ओह् इंस्टाग्राम उप्पर होई गेआ जां इद्धर स्नैपचैट होई गेआ यूट्यूब होई गेआ होर बी फेसबुक बगैरा जिन्ने बी एह् ऐप हैन आनलाइन ते उं'दे उप्पर हर इक जगह् मतलब फेमस होई गै गेदी ऐ ते ते इयै ऐ कि मतलब इंस्पायर होई ओह् इस चीज़ा पर मतलब उसी इ'यां होएआ कि टैकनॉलजी ऐ अज्जकल इन्नी जादा बड़ा दी ऐ टैकनालजी ते एोह् बी इक टैकनालजी गै ऐ ते हून ओह् मतलब एह् ऐ कि पैसे कमा दी हून पैह्लें मतलब ओह् मिडल क्लास फैमली ही दा बिलांग करदी ही ते हून एह् ऐ कि हून उन्नै धीरे धीरे उन्नै सारियां चीज़ां खरीदी लेइयां जियां कार खरीदी लेई उन्नै फिर हून उन्नै अपना घर बनाई लेआ पैह्लें ते हालें तक ओह् मतलब बीह् पज्जी साल दी होई उन्नै अपनी स्कूलिंग बगैरा जो बी कीता ओह् उन्नै रैंट दे घर उप्पर रेहियै कीता मतलब रैंट उप्पर रैंदे हे ओह् ते ओह्दी इक छोटी भैन बी ऐ उन्नै बड्डी भैन कोला इंस्पायर होइयै छोटी भैन ने चैनल स्टार्ट कीता ते मतलब जेह्ड़ी बड्डी भैन ही ना ते ओह् पढने च थोह्ड़ी इ'यां गै ही इन्नी जादा नेईं ही पढ़ाई च तेज़ नेईं ही ऐही जादा ते ते दूई ने बी चैनल स्टार्ट करी लेआ दूई पढ़ने च तेज़ ही ते दूई ने बी चैनल स्टार्ट करी लेआ हून ओह्दे च केह् ऐ कि इनकम निक्की भैन गी बी अवा दी ते बड्डी भैन गी बी अवा दी दौंनो पैहे कमा दे हून हून उ'नें बल्लें बल्लें करियै पैह्लैं मतलब उ'नें घर खरीदी फिर इ'यां निक्की निक्की चीज़ां बनाइयां हून उ'नें दौनें भैनैं मिलियै मकान बी खरीदी लेआ नमां मकान लेई लेआ उ'नें नमां मकान बनाई लेआ ते मतलब कि में इ'यां दिक्खनी होन्नी कि हून में उं'दा ब्लॉग डेली दिक्खनी होन्नी ते इ'यां दिक्खनी होन्नी कि मतलब कि उन्नै किन्ना स्ट्रगल कीता दो भैनां न उ'नें किन्ना जादा स्ट्रगल कीता ते मतलब कुत्थू दा उ'नें स्टार्ट कीता हा ज़ीरो कोला स्टार्ट करियै अज्ज ओह् मतलब किन्ने लक्ख उंदे सव्सक्राईवर्स न ठीकऐ ते हून मतलब मैह्नत होंदी इक इंसान दी हून ओह् बी इंस्पायर कि'यां होइयां उ'नें बी उ'नें बी टैकनालजी दा पैह्लें इन्ना जादा पता निही होना जिल्लै निक्के होंदे हे ते सानूं बी कोई इन्नी जादा नालेज़ किसै बी चीजा दी हैनी होंदी जिसलै अस कम्म स्टार्ट करने जिसलै हून स्टार्ट होई जांदा ओह्दे बाद जिसलै थोह्ड़ा थोह्ड़ा करदे जन्ने अस करदे जन्ने ते ओह्दा सानूं नालेज़ बढ़दी जंदी उ'नें गी उ'यां गै नालेज़ बढ़दी गेई बढ़दी गेई टैकनालजी दा होर जादा पता चलदा गेआ ते हून उ'नें मतलब इक हून ओह् बहुत अच्छियां मतलब बनी गेदियां इ'यां मतलब कि बड़ी थोह्ड़ी अच्छी ठीक फैमली रिच्च फैमली च ओह् आन लगी पेदियां क्योंकि जिन्नी वीडियोज पांदे उन्ने ब्यू आंदे उन्नी अर्निंग होंदी उंदी आनलाइन अर्निंग ते हून कोई उंदा कोई इक सोर्स थोह्ड़ी ऐ यूट्यूब हून ओह् यूट्यूब करदियां इंस्टाग्राम करदियां स्नैपचैट एह् सारे जिन्ने बी ऐप्स हैन उं'दे पर उन्ना गै करियां ते उ'नें उन्नी गै जादा अर्निंग होंदी कोई इक यूट्यूब गै थोह्ड़ी ना ओह् अर्निग करदे होर बी उ'नेंगी किन्नी ऐडस आफर होंदियां कोई ऐड करने आह्ली मिलदी उ'नेंगी कुछ बी मतलब ऐडस बगैरा इंस्टाग्राम उप्पर होई गे जां यूट्यूब उप्पर होई गे इ'यां आफर आंदे रैंह्दे उ'नेंगी गी ते इ'यां गै करदियां जंदियां ते मेरी नज़र च इ'यै ही इक मतलब जेह्ड़ी मिगी पसंद ऐ जेह्दा मिगी स्ट्रगल पसंद ऐ ते ओह्दा मतलब यूट्यूब जियां उ'नें स्टार्ट कीता मिगी ओह्दा स्ट्रगल अच्छा लगदा ते में उ'ऐ दिक्खनी मेरी नज़र च ते इ'यै ऐ कि जिनें टैकनालजी कोला इनकर्ज होइयै मतलब अपना यूट्यूब उप्पर बिज़नस स्टार्ट कीता हा ते अज्ज ओह् मतलब यूट्यूब उप्परा अर्निंग करा दी ऐ